ہاں امیج بوٹیک بولیے ہاں ہاں سر ہمارے وہاں اب دستیاب ہے یہ سب سروسز اور کافی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے ہم یہ سب سروس دیتے ہاں سر سر ہمارے پاس ہیئر کٹ ہوتا ہے مساج ہوتا ہے فیشیل ہوتا ہے ہیئر کٹ ہوتا ہے شیونگ ہوتی ہے آپ کیا کرانا چاہو گے

اچّھا سر آپ ان کمپنی کا سر ہمارے ساتھ بہت اچھا فیشیل ہے جو سب سے اچھا فیشیل ہے وہ اونس کمپنی کا ہے دوسرا فیشیل جو ہے وہ لوریال کمپنی کا ہے اور جو تیسرا فیشیل ہے وہ جن گارنیئر کمپنی کا ہے اور یہ سب کا چارج رہے گا بلیچ کا ٹو ففٹی روپیز اور کٹنگ کا چارجز سو روپیہ ہوگا اور شیونگ کا اسّی روپیہ میرے پاس ابھی سر پانچ نمبر ہیں دو لوگ کئے اچھا کل سر آپ کو جب آنا ہے آپ آ جاؤ میں آپ کا نمبر لگا دیتا ہوں آپ کو جب بھی چھٹی ملے گی آپ مجھ کو کال کر دینا ہاں سر آپ دوپہر کے وقت آجائیے دوپہر کے کھانے کے بعد آنا ہاں سر دوپہر کے کھانے کے بعد آنا تین بجے تک واپس آتا ہوں میں ٹھیک ہے سر آپ کو فیشیل ہیئر کٹ اور شیونگ کروانا تھا نا تو سب کا چارجز ہوگا آپ کا تھری ففٹی نہیں سر یہ سب فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے سر آپ آجائیے ہاں ٹھیک ہے سر آپ کا ٹوٹل کوسٹ رہے گا تھری ففٹی روپیز ٹھیک ہے سر آپ آ جائیے کل